मेरी हिंसाब से घर में गार्डन बनाना बहुत ही सस्ता है क्योंकि उसके लिए बस हमें कोई अपनी घर की जगह चाहिए और एक पेड़ पौधे लगा के और अपने हिंसाब से उसे सही किया जा सकता है वो एक गार्डन का रूप ले सकता है